यदि आप मुझसे पूछें कि आप दुनिया में कौन सी जगह में घूमना पसंद करेंगी तो मैं इन पाँच जगहों का नाम लेना चाहूंगी पहली द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इस दीवार के बारे में हर कोई जानता है यह दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है इसकी लंबाई आठ हज़ार आठ सौ अड़तालिस किलोमीटर है इसके पीक पॉइंट पर पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दूसरा नियाग्रा फॉल्स अमेरिका यह वॉटरफॉल नॉर्थ अमेरिका में स्थित है इसकी खूबसूरती देख कर हर कोई हैरान रह जाता है इसको देखने के लिए हर साल बहुत से टूरिस्ट आते हैं नियाग्रा फॉल्स एक सौ सड़सठ फीट की ऊँचाई से बहने वाला वॉटरफॉल वॉटरफॉल है ये सर्दियों के समय में जम जाता है और देखने में तीन जह्यांगी झांगुर लेट फॉर्म तीसरा यह बहुत ही खूबसूरत जगह है जो की चीन में स्थित है इस जगह को दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग हो लेकिन प्रकृति ने रंगबिरंगे पहाड़ ही ऐसे बना रखे हैं इनको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं चौथा बोरा आइलैंड्स यह साउथ पैसिफिक आइलैंड दुनिया के रोमांटिक आइलैंड्स के लिफ्ट में टॉप पर हैं यहाँ के वाइट बीच एक्वा लैगून और लक्ज़री होटल्स की खूबसूरती देखते ही बनती है पाँचवा ताज महल आगरा दुनिया के सात अजूबों में से एक ताज महल की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्तिथ प्यार की निशानी माने जाने वाले ताजमहल की खूबसूरती की देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चे में है इस ऐतिहासिक इमारत की खूबसूरती ने दुनिया भर के लोगों को अपना दीवाना बना कर रखा हुआ है